हँ ई घटना छियै उन्नैस सए पञ्चनबेके जे देलिये रऽहे नौकरीके लेल आवेदन कयलहुँ रऽहे ओइमे लिस्टमे नाम आबि गेल आओर नाम अयलाके बाद जे छै से ओइठाम जहाँ सर्टिफिकेट चेक होमऽ लागल तऽ जे बिहारक सर्टिफिकेट रहै तकरपर कोनो प्रश्न चिन्ह नहि जे दिल्लीके सर्टिफिकेट रहै तकरे लए परेशान कऽ देलक ओ कहै तुम्हारा फर्जी है आओर एहन होइ की दिल्लिएमे विश्वविद्यालय रहै आओर संस्कृत विश्वविद्यालयमे बूझिते छियै संस्कृतक विद्वान सहृदय होइ छथि तऽ वी सी तऽ ओयठाम रहथिन नहि इएह रहै छै ओइठाम प्रशासनिक ऑफिसर नहि रहथिन ओइठाम चूँकि ओ संस्कृतक विद्वान रहथिन जे हमरा कहै कागज अनै लेल से लअ आबी ओइठाम कहियै गुरुजीके पयर एक बेर चरण स्पर्श करियौ आओर काज भऽ गेल ओ ओहीठामसँ फोन करथिन जे ओइठाम किरानी सब रहै ऑफिसमे जे इस तरह से इनको लिख दो ओहो सब अकच्छ रहै हमरासँ कहै जे की पिआ देलियै हँ जे ई रोज आबै छै आइ वाइस चांसलर वी सी के कहै छै वी सी कतौ अपनासँ ड्राफ़्टिंग करा क्लर्कके आओर से ओ करबा देथिन हम लए कऽ भोरे पहुँचि जाइए तऽ ओसब कहै की कितना पैसा दिये हो यूनिवर्सिटी ही खरीद लिय हो ओकरा सबके ई किया पता जे एकरो ईमानदार लोक छै आओर काज होइ छै ओहिना अन्तमे एहन भेल जे हमरा ओ कहलक जे अब अगर इस कैम्पसमे दिखाई दोगे तो अरेस्ट कर लेंगे हमहुँ डरसँ नहि अयलहुँ बीस दिन आओर ओहिठाम की भेल तऽ एकटा जे छै डाइरेक्टरक पीउन अयलै घूमैत फिरैत तऽ ओकरा दोसरे एकटा पीउन सब बुझै जे हमर जेन्यूयन काज छै एकरा सर परेशान करै छियै सरके की दिमागमे भेलै बिहारके प्रति की हुनका मोनमे रहनि जे ई जरूर फर्जी या तऽ डाइरेक्टरजी के ओ चपरासी रहै तऽ ओकरा कहलकै एना ओना संयोगसँ हम डाइरेक्टर लग गेलहुँ डाइरेक्टर कहलकै जे हम लिखै छियै तऽ डाइरेक्टर लिख देलकै जे प्लीज लिस्न हीज रिक्वेस्ट आओर कहलियै हम तै पर से ओ कहलक आप किसीके पास जाओगे तो कुछ नहीं होगा चले जाओ तऽ ओ देलखिन एंड रिपोर्ट पाँच बीस दिनके बाद ओ अपने ताकै रहै हमरा गेलहुँ आओर ज्वाइनिंग लेटर दए देलक तऽ इएह